हाँ तो हाल ही में मैंने एक इलेक्ट्रिक केतली मंगाई थी एमेज़ॉन से हाँ तो जो केतली थी वह काफ़ी ज़्यादा ख़राब आई थी सबसे पहले तो उसका जो डिलीवरी समय था वह अमूमन सात से आठ दिन का होता है लेकिन यह केतली को आने में उन्होंने पंद्रह से बीस दिन लगा दिए जिससे मेरा काफ़ी ज़्यादा समय जो था वह ज़ाया हुआ और साथ ही साथ मैंने इसके लिए पैसे भी ज़्यादा दिए थे कोई भी ऑफ़र मुझे नहीं मिला था फिर जब केतली आई तो मैंने यह देखा कि केतली का जो पैकेच पैकेज था वह पूरी तरीके से फटा हुआ था जैसे कि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर फेंका गया हो उसको बिल्कुल भी बहुत ही ख़राब तरीके से हैंडिल किया गया था उसके बाद जब मैंने डब्बे को खोला तो मैंने यह पाया कि केतली जो थी वह टूट चुकी थी उसका जो ऊपर का ढक्कन था वह सही से लग नहीं रहा था और साथ ही साथ केतली जो थी वह पिचक गई थी और उसमें काफ़ी सारे स्क्रैच आ गए थे इसके बाद भी मैं सोचा कि शायद इसमें पानी गर्म हो जाए तो मैंने जब उसमें पानी भर कर गर्म करना चाहा तब मैंने पाया कि केतली जो है वह फूट चुकी है और उसमें से पानी कई जगह से निकल रहा है और उसके अंदर का जो प्लास्टिक का लगा था वह भी टूट चुका उसमें क्रैक्स आ गए हैं ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पुरानी केतली भिजवा दी हो नए के दाम पर साथ ही साथ उसका जो वायर था केतली का वह भी कटा हुआ था और उसमें से करेंट लगने का डर भी लगातार लग रहा था केतली की जो कॉएल थी वह भी ख़राब हो चुकी थी उसका जो ढाँचा था केतली का वह बिगड़ गया था और उसका पकड़ने का हैंडल जो था वह टूट चुका था तो मेरा जो अनुभव था इस केतली को ले कर वह काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद यह कम्पनी से केतली जो है वह कोई भी नहीं मंगाना चाहेगा